आं सरपंच सर तें एक कंप्लेन आल्हो मुगेली आ आरे ते आमगे गांवां आक्के रोस्ते फोण्ण उडयल्या मरे गाडी हूंय चोलोवपाची आक्कें सोग सोगलें फोन्न उडयलां आक्को चिकोल जाल मरे सामकोच आ कोय आत पा सर पावस पा पावस स्टार्ट जावपा येल मरे आतां एचत एक धा दिसान पावस स्टार्ट आक्को रेब जात मरे लोक पोट्टोले सोगले आं आं तें माय बेगीन कोराय कित्याक आत हाल सोकाळीं कोण पोळ्ळ जाल्या बेश्टें हें आमचें लोफडे न्हू मागी तें व्होळ्ळें ऑ आनी तेंत आनी ते थिंग थिंग ग्रावंडाको शेत आय ती चोयलें थिंगां आक्कें प्लाश्टीक उडोन दोल्ल मरे सर तें कोळ तें ओय तें आत पांय तें तें सामकें आवय ते वास मात्ता आसतो मरे थिंगां तेंच सामको आत आयको येयना आ ते सोगले म्हुणटाय तें प्लाश्टीक यूज कोरोप ना आनी तोरीय आसा यूज कोत्ताय आनी तीं शेतांकूय उडोयताय तेंच आसोत तें माश्शें रोस्त्या मात चोया कितें आत पावसा सिजन न्हू आमी माय आनी आहा ए आन आमगे तीं झाडां सोग्ल लायटी वायराचे ऊंच येलाय तीं कातरिपा आय किद्या आत पावस जावन तें मोडोन पोट्टल न्हू आ फाल् कात शु शुवर कातोल येतोलो न्हू आ सर चय तूं सांगात म्हूण आयक्ता आ जातो म्हूण काम तुजेर ओके ओके सर ओके चल बरें थँक्यू आ